हमरा देशके भाषा बहुत छै केओ हिन्दी बाजै छै केओ इंग्लिश बाजै छै केओ मैथिली बाजै छै केओ मराठी बाजै छै केओ बंगाली बाजए छै केओ किछु बाजै छै लेकिन हमरा सभके बिहारमे मैथिलिये बेसी प्रसिद्ध छै मैथिली आ किछु किछु आदमी हिन्दियो बाजै छै हिन्दी आ मैथिली दुनू छै मैथिलीमे हमरा सभके बहुत सुन्दर लागैया मैथिली बाजए छी बहुत आदमी मैथिली बाजै यऽ बहुत आदमी नहियो बुझै छै मैथिली हिन्दी बुझै छै तऽ हिन्दिये मे बाजि लेलहुॅं आ नहि तऽ बहुत लोक तऽ बहुत रंग के बात बाजे छै बहुत जेकर जे भाषा छै जे जगहके छै से बाजे छै मराठी हिन्दी सब रंगके भाषा चलै छै हमरासभ के बेसी मैथिली नीक लागैया मैथलिए बाजै छी